हूॅं हैलो ऑटो ट्रेडर्स यौ अहाँ गाड़ी बुक करै छियै धर्म यात्राक लेल जे छै से आ गाम घर जेबाक लेल हमरा असलमे कनी विचार भऽ गेलय बाबा कुशेश्वरक दर्शन करेबाक जाहि मे माता छथि मौसी छथि आओर परिवारक अन्य सदस्य सभ छथि तऽ अहाँ एहिठामसँ केना की किलोमीटर लेबै दाम आ की लेबै हमरा एकटा गाड़ी चाही भोरमे छओ बजे अहाँ पठा दीअ हमसभ कुशेश्वर स्थान पहुँचब बाबाक पूजा अर्चना करब आ पूजा अर्चनाक बाद ओहिठाम किछु पानि घटि हेतै मातारामसभ किछु खेती पीती आ फेर हमरासभक जे अछि से पुनः डेरा वापस कऽ देब ओकर की किलोमीटर अहाँ दर निर्धारित रखने छी जे दर हैत अहाँके हम भुगतान करब अहाँ गाड़ी लेकिन पठा दी गाड़ी ए सी हेबाक चाही गर्मी समय छै ए सी मे चलत तऽ किलोमीटरके की रेट रहत अहाँके केना डीजल जरत से अहीं बुझब शायद अहाँके ललितजी नाम छी ललितजी ऑटो ट्रेडर्स अहाँ ई बात पर ध्यान देब आ गाड़ी हमरा काल्हि खन भोरमे चाही आओर सूर्योदय सम कालमे गाड़ी पठायब सोमे शुके बुधे उषा छोड़ऽ पण्डित लेखा जोखा तऽ दिन नीक रहतै हमसभ बाबा कुशेश्वर दरबार जेबै ठीक छै चलू राखू